टेक्नोलॉजी के कारण आजकल मनोरंजन बदल चुका है पहले हमारे घर पर टेप होती थी जिसमें हम बाजार जाते केसिट भरवाते जो गाने अच्छे लगते वो रिकार्ड करवाते घर पर लाते और सुनते थे और बड़े बड़े विडियो देखना होते थे बड़े बड़े वी सी आर लगाते थे देखते थे फिर दूरदर्शन हमारे पास माध्यम था डी डी माध्यम था उस पर ही हम देखते थे पिक्चरें पिक्चरें कम आती थी बहुत और जो है एंटिना बार बार हवा में हिलता था जाते सही करते पर आजकल ऐसा हो गया है कि कुछ भी हमें देखना हे मोबाइल में देख सकते हैं मोबाइल में सब सुविधा हो गई है गाने सुनना है विडियो देखना है सोंग सुन कर सकते हैं पूरा जितने भी विडियो हैं आडियो हैं जो गाने हैं वो सब हम देख सकते हैं हमारे पास वो साधन हो या मत हो यदि हमारा मोबाइल है सब हम उसमें आजकल देख सकते हैं और आजकल यदि मोबाइल है अपन ना हम चाहें तो एक चिप में भर सकते हैं और छोटा सा बाजार से ला सकते हैं जिसमें साउन्ड सिस्टम अलग उसमें बजा के आराम से सुन सकते हें पिक्चर देख सकते हैं मतलब बहुत बदल गया है पहले जो चीजें बड़े बड़े बॉक्स आते थे बड़े बड़े डिब्बे आते थे रखते थे आजकल बस छोटा सा एक चिप आ गई है उसमें पूरा डाटा रख लीजिए जितनी चीज चाहिए मोबाइल से देख लीजिए मतलब बहुत पहले से बहुत बदल गया है